अभी ना मैं एक थोड़े टाइम पहले चेयर्स खरीद कर लेकर आई थी और वो चेयर मुझे बहुत अच्छी लगी चेयर का मैं एक पूरा सेट खरीद के लेकर आई थी मुझे बहुत अच्छी और बहुत कुछ अलग सी अद्भुत मुझे चेयर मिली और जिसकी मैं घर पर लेकर आई तो मेरा मतलब घर का वो जो कोना इतना गंदा लग रहा था ना वो चेयर रखने से इतना ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लगने लग गया तो काफ़ी लोगों ने उन चेयर्स की तारीफ़ भी करी मेरे आस पास के जो लोग मेरे घर आए और उन्होंने देखी तो मुझे वो चेयर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी